हँ हमरा सभके इलाकामे तऽ आमके पेड़ जे छै से बहुत पैघ आमदनीके स्रोत छै एहि दुआरे जे छै से हमसभ आमेके पेड़ बेसी लगबय लऽ चाहैत छी आ लगेनेयो छी आमसँ जे छै से हमरा सभके गाँवके जे छै से बहुत मजदूरसँ लएके व्यापारसँ लएके आ जे लगबै वाला व्यक्ति छथि हुनका जे छै से भरण पोषण होइत छै हमरा गामेके मुख्य धन्धा जे छै से आमेके फलसँ एतय यऽ आ ओतबे नहि एतय जे छै से कोनो एहन व्यक्ति नहि छै जकरा कि पाँचो कट्ठा अगर जमीन छै तऽ दू कट्ठामे बगीचा आमके लगओने छथि आ एकसँ एक आम यानि एतुका आमके जे छै से सुखपुके से कलकत्तामे सुखपुरके मालदह लँगड़ा ओतए कहल जाइ छै जकर हमसभ मालदह लँगड़ा कहै छिऐ ओकरा जे छै से कलकत्तामे लँगड़ा नामसँ जानय छै आ ओ ओतएसँ विदेश भेजल जाइ छै स्पेशल ओतए खोज होइछै सुपौल जिलाकेँ सुखपुर गाँवके मालदह आम ओतबे नहि ओतए जे छै से बगीचा सभकेँ नामकरण भेल छै ओहिमे रामबाग मामाबाग लतमबाड़ी चथरिआ आ ओतए जे छै से डिमाण्ड होइ छै ई रामबागकेँ मालदह छियै आकि मामाबागके छियै आकि चथरिआके छियै ओतए जे छै से ई खोज कएके ओकर ओहि मुताबिक ओकर जे छै से रेट लागै छै आ रेट लागलाके बाद ओतएसँ व्यापार फेर विदेश ओकरा जे छै से भेजल जाइ छै ओतबे नहि एतए जे छै से कमसँ कम ई सुखपुर गाम डेढ़ सएसँ दू सए आमके क्वालिटी छै एकसँ एक आमके नाम राखल छै राजा महाराजासभ शौकसँ जे छै से एतए जे छै से एकसँ एक आम उपलब्ध करओने छै ओतबे नहि ढ़ोली कोठी छोड़ा भोग छोड़ी भोग अनेक तरहकेँ नाम एतय छै फजुली कलकतिया अनेको नाम एतय डेढ़ सए दू सए आमके जे छै से ओसभ उपलब्ध करेने छै बहुत तरहके जखन आयोजन होइ छै तऽ ओ आयोजनोमे जे छै से डिमांड कयल जाइ छै जे भाई ई फलना गाछीके फलना आम छियै एकसँ एक पड़ोसल जाइ छै ओतबे नहि अखन जे छै से किछु दिनमे हमरासभके एतय उड़ीशिया आम अइ जेकि जे छै से एखन एतयसँ गड़बड़ा गेलै ओकरा हमसभ फेर खोजय लऽ चाहि रहल छी हमर सभकेँ पूर्वज कहै छै जे मजाकमे अगर बाराती तराती कोइ कतहुँसँ आबु आ ओकरा सभ आमसभ खुआ पिया कऽ बादमे जे उड़ीशिया आम खुआ दिअ तऽ ओकरा रद करैत करैत ओकरा जे छै से रद करनाइ छै नहि करतै ओकरा उल्टी करय पड़तै ओ एहने आम रहै ओ आम एकटा हमरा सभके एतयसँ लुप्त भए गेलै फेर हमसभ ओकर खोजमे लागल छी जे कतय छै आ एतए जे छै से तहिना आमके व्यापार करय वाला सेहो छै पौधाके ओ एकसँ एक जे छै से तरहकेँ पौधा एतय तैयार करैत छै आ पौधोंके से बिक्री एतयसँ कयल जाइ छै बहुत दूर दूरसँ लोक एतय आबै छथिन आ पौधा खरीदके आमके लय जाइ छथिन आ एतुका जे छै से बहुत बड़ा स्रोत एतुका जे अखन राजा महाराज छथि ओ आमके पौधा पर टिकल छथिन एकहक टा राजा महाराजाके पाँच पाँच लाख दश दश लाख ओ आमके पौधासँ आमदनी छै ओहिपर हुनकर अखन शान शौकत छै ताहि दुआरे एहि गामके लिय आमक वृक्ष जे छै से बहुत महत्वपूर्ण छै आ एकरा जे छै से राखल जेतय हरदम